मछली केना गिरबय छै पानि दै छै पोखरिमे तब ओइमे मछली बीया दै छै ओकरा भोजन दै छै टाइम टाइमपर देखभाल करय छै तब मछली मारिके तब लए जाइ छै बेचय लए जाल गिराके लए जाइ छै बेचय लए इएहे सभ काम होइ छै लेकिन मछलीसँ तऽ हमरा आरके मछलीसँ नहि छै इच्छा मछलीपर लेकिन कोनो बिजनेस करतियै किछो करतियै छोटके मोटके करतियै अपन परिवारके गुजर जैतियै केना बेटीके बियाह करबय केना बेटाके पढ़ेबय लिखेबय इएहे सभ गरीब आदमी छियै कोनो छोटका मोटका किराने दोकान खोलतियै नहि होइ तऽ ओइसँ सिलाइये करतियै जैतियै पाँचटा दसटा ब्लाउजे दैतियै सियै लए ओइसँ सीकऽ अपन गुजर करतियै गुजर करतियै अपन बाल बच्चाके पढ़ैतियै से तऽ छै नहि साये सीतियै आओर कुछो सीतियै मसहरिये सीतियै इएहे सभ बऽ बच्चा सभके अपन पढ़यतियै लिखयतियै करतियै टेंशन छै घरमे केना बाल बच्चा रहतय लिखतय पढ़तय सिलाइ करतियै अपन भरि दिन बैठल रहतियै अपन सिलाइये करतियै जे मन होइतय अपन से करतियै उसे सरकार दैतियै किछु पैसा तऽ अपन सिलाइये करतियै सिलाइये करतियै मछलियो के नहि हेतय मछलियोके बिजनेस करतियै मछलीके दैतियै बाड़ीमे खन्ता खुनि दैतियै अपन मछली गिरैतियै जालसँ मछली निकालिके जेना हैतियै तेना हैतियै मछली मारिके तैरिये कऽ कि जेना हेतियै बान्हे बान्हिके पानिये उपछि कए मछली निकालतियै बच्चासँ लए जैतियै मछली बेचय लए बजार बिकतियै तऽ अपन नून तेल ओइसँ करतियै गुजर करतियै बच्चा सभ पढ़बो करतियै अपन खइबो पीबो करतियै बढ़िआँसँ मैन्टनो बढ़िआँ सँ होइतियै घरके दिक्क्त तऽ दूर हइतियै परेशानी तऽ दूर होइतियै भगवान कहय छियै भगवानपर मछलियेके बिजनेस खोलि दहक चाहे जएहे के हुए सएहे खोलि दहक ओहेसँ अपन गुजर बसर जेतय बेटिके बियाह नहि होइ छै केना हेतय कोन बिजनेस हम करबय मछलीके बिजनेस करियै कि सिलाइके बिजनेस करियै मछलियो तऽ सुन्दरे हइ छै सिलाइयो सुन्दरे होइ छै जे करी जे सफल हेतय ओहे करतियै रोजी रोटी तऽ कमसँ कम चलतियै घरके खाना पीना तऽ चलतियै बच्चा सभ पढ़य लए तऽ जैतियै भूखल घुरय छै भागल घुरय छै टाइमपर अपन जैतियै टाइम मिलतय तऽ मछलियो मारतियै टाइम मिलतय तऽ अपन पढ़ाइयो लए जैतियै ठीक ढङ्गसँ खइबो तऽ करतियै बढ़िआँ बढ़िआँ लोग बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा पिनहय छै बच्चो सभ तऽ पिन्हितियै ओढ़तियै परेशानी तऽ दूर होइतियै टाका लए तरसय छै लोक जेना होइतियै तेना मछलिये अपन मछलीके खाइ लऽ दैतियै जे मिलतियै उ दैतियै खाइ लए करतियै गुजर जैतियै टेंशन दूर होइतियै मछलिये दिअ करय लए मछलिये अपन पालबय बाड़ी मे इएहे सभ अपन अथी करबय मछली गिराय देबय बीया खरीदके लाबि कऽ बच्चा सभ अपन मारतय बेचतय हटियेमे लए जा कऽ बेचतय तब मार्केटे चलि जेतय बजारे चलि जेतय बेचय लए जेना जे हेतय तेना गुजर अपन करतय पुतहुँ बेटा अपन अपन करतय बाड़ीमे मछलिये कऽ काम करतय जे मोन हेतय अपन छोटका छोटका बच्चा छै से अपन पोसतियै पालतियै पढ़यतियै नहि कोनो बेंट मे भर्ती करि सकतियै तऽ इसपर सरकारियो इसकुल तऽ भेजतियै ओहो तऽ नहि छै कोनो बेवश कोनो नहि छै कोनो बिजनेस तऽ नहि छै करतियै लोक सभके दखय छियै बिजनेस करय छै हमरो कोनो बिजनेस रहतियै मछलियेके तऽ बाड़ीमे खन्ता खुनि कऽ गिराय दितियै अपनेसँ खन्ता खुनि लैतियै ओइमे गिराय दितियै मछली निकालतियै पकड़िये कऽ चाहे जालेसँ गिराकऽ अपन हटिया लए जैतियै बेचतियै करतियै राखतियै जे मोन होइतियै से करतियै तऽ अभी नहि छै रहयके बाद कोनो चीज पैसा रुपैआ रहयके बादे ने कुछो करय छै